नमस्कार सर मैं साहब टीका के विषय में बोलना चाहता हूँ टीका लगवाना अनिवार्य है इसलिए अनिवार्य है की बच्चों को उससे पौष्टिक आहार मिल जाता है जैसे टीका लगाने से पैरालासिक से बचे बचत हो जाता है विकलांग हो जाते हैं बच्चे और अनेक प्रकार की बीमारियाँ जो होती हैं उनको होती हैं उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं टीका लगाने से और दूसरी बात ये टीका लगवाना ज़रूरी है आ सभी लोगों को लगवाना लेना चाहिए टीका और टीका लगाने के लिए हमारे यहाँ जगह जगह इस्कूलों पे जैसे इस्कूल हुआ और और जगह हुई एक जगह आते हैं लगाने के लिए लगाकर के टीका लगाते हैं तो वहाँ हमको ये चाहिए की हम जा करके टीका लगवा लें और आस पड़ोस जितने हैं सबको टीका लगवाना चाहिए इससे बच्चों की हड्डियों में मज़बूती आती है कमज़ोरी नहीं होती है बाद में चलकर के टीका न लगाने से उनको कमज़ोरी होती है तमाम प्रकार की बीमारियाँ पड़ पड़ जाती हैं इसलिए टीका अनिवार्य है टीका लगवाना चाहिए